हेल्ल' हेल्ल' मेडाम अ आङो बड'लेण्ड रादाबनि रिपर्टार आङो माने अदालगुरि डिस्टिक्टआव अखा बोथोराव आबाद मावनायाव मा मा हेंथा जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांनाव सोंनो सान्दों त' नोंथाङा फंनैसो बुंनानै हो औ आबाद मावनायाव औ औ औ औ औ औ औ

औ

औ औ

औ

औ अ थेंक इउ मेम